आं बे जिउआव सोलोंनानै सिनायनानै मोननो हादों एबा बुजिनो हाबाय मानसियानो खायसे सम्फदनिख्रुय गोनांथारसिन सम्फद गोनां थारसिन जिराद बेसेन गोसासिन सुबुंआनो मानोना सुबुंआ खालामनो हायै मावनो हायै बे बुहुमाव जेबो गैया गिदिर गिदिर स्कलार पन्दितफ्राबो बेखौनो बुंनो सानो बुहुमाव बयनिख्रुइबो देरसिन सम्फद एबा गोनांसिन बेसादा जादों सुबुं एबा सुबुंनि गोहो सकथि बिखायनो आंनि साननायाव एबा बुहुमखौ नायनानै संसारखौ नायनानै गासैबो बेसेन गोसाखौ नायनानै सिनायनो हादोंदि मानसियानो मानसिनि जिउआनो बे बुहुमाव बेसेन गोसासिन एबा गोनांसिन जिराद बिखायनो जों मानसिया सुबुं सम्फद जानानै बुहुमनि गासैबो समफथिनिख्रुय बांसिन धोन दौलद चय समफ्द बानायनो हायो एबा मिथिंगानि समफ्दखौबो साबसिनै समायनासिनै दासिननानै मुलुगखौ समायनासिन मोजांसिन खालामलांनो हानाय जायो बिखायनो आं बे जिउआव साननायाव नुनायाव आंनि थाखायब्ला सुबुं जिउआनो सुबुंआनो बे बुहुमाव गोनांसिन बेसाद बेसेन गोनांसिन जिराद